हेल' आब' माबा मा खालामदों दालाय ए आङो माबासो सोंहरनो नागेरदोंमोन मानि जोंना नैबे माबा माइ गायनो नागेरदोंमोन नालाय बे अखा हाबायनालाय दा बोथोरा आमफ्राय बेखौसो मारै मारै नोंस्रा माखौ गायखांखो होननानैसो सोंहरनो नागेरदोंमोन आङो फोनाया आरो माइ फोनाया

औ औ औ बेखौनो जोंहाबो

ए गैयानै जों औ जोंहा दै थादोंमोन नालाय बेखौनो मा माइखौ सोमग्रोबा बे बोथोराव मोजां जागोन बेखौसो सोंनो होननानै हरदोंमोन आरो आङो आब' बाबाया फन हरनो थिनदोंमोन नालाय दहाय औ औ बेखौनो अबेखौ गायग्रोबा मोजांसिन जागोन होननानै हा औ बेखौ सोमगोरनानै फोनसैना होमबा एबार गायगोन गायजेननो नागेरदोंनालाय जोंहा बेखौनो सोंहरनाय जादों आरो होनबालाय रन्जित

औ ए औ औ बेखौनो जोंहा बे फुलफाख्रि रन्जित बिदिखौनो गायगोन खोमा गायनायालाय आसु माइफोरखौ आरो बेखौनो गायनो नागेरदों जोसाखौबो गायगोन माइब्राबो गायजोबगोन बेफोरखौ औ जानांगौ औ औ औ दे आब' दे